जोंनि गामियाव नांज्लाय खमलाय खालामनाय समाव गामिनि गेदेर बिथांमोना रायजो राजानिफ्राय लैहोर लैहोर फैनानै होबथा फैयो एबा बाधा होफैयो बे समाव नांज्लाय खमलाय बुलाय सुलाय जानाय नांरख्लाय खुरलाय जालायनाय बिथांमोना बेखौ होबथानो फैयो बिथां गामिनि सोद्रोमाफोरा एबा गावबुरा जानानै फैयो बेखौ जों नुनो मोनो एबा पुलिस लिंहरनाय जायो बिथांमोना दानख्लाब सुख्लाब जानाय समाव पुलिसफोरा फैनानै बिथांखौ हमना लांनाय जायो